میرے خیال میں میری فوٹو گرافی کو دوستوں سے یہ چیز الگ کرتی ہے جیسے کہ میرے فوٹو لینے کا اسٹائل میرا کیمرہ کلیئر ہونا چاہیے اسٹائل میں الگ الگ پوز ہونے چاہیے لک میٹر کرتا ہے موو ہونے کا طریقہ میٹر کرتا ہے فلٹر کیسا ہے میرے فیس پر میچ کر رہا ہے یا نہیں یا پھر اوور تو نہیں ہو رہا کیمرے میں دھول مٹی بالکل نہیں ہونے چاہیے جب ہم فوٹو لے رہے ہوں تو فون بالکل بھی نہ ہلائیں سانس کو روک لیں اپنی تب فوٹو لیں اور پوز اچھے اچھے بنانے چاہیے ہمیں جب بھی فوٹو کو کھینچیں تو اُسی میں ہی دیکھیں ہلنا نہیں چاہیے کیمرہ بالکل بھی اِسی طریقے سے ہم فوٹو لیں گے تو اپنے فوٹو اِسی طریقے سے ہماری فوٹو گرافی دوستوں سے یہ چیز الگ کر دے گی میری چیز میری یہی چیز میرے کام کو مُنفرد اور ممتاز بناتی ہے میری اچھی طریقے سے فوٹو لینا اسٹائل بنانا لک لک لک اچھا ہونا چاہیے بیک گراؤنڈ اچھا ہونا چاہیے بالکل بھی ہلنا نہیں چاہیے فلٹر اچھا ہونا چاہیے کیمرہ صاف ہونا چاہیے کہ فوٹو کھینچتے ٹائی ٹائم جو ہے نا مجھے بالکل بھی ہلنا نہیں چاہیے اور سانس سانس روک کر مجھے فوٹو لینا چاہیے اِسی طریقے سے ہمارا ہمارا فوٹو اچھا آئے گا فوٹو گرافی زیادہ اچھی ہوگی یہی چیز مُنفرد کرے گی اور ممتاز بناتی ہے